ہمارے علاقے کا پیشہ کسانی ہے مزدوری ہے کاشت کاری ہے اور یوں ہی باہر سے جو مہمان آتے ہیں سیاح آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے پیشہ اختیار کرتے ہیں اور اس پیشہ کو دیکھ کر کے وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور خوش ہونے کے بعد جو ہے وہ وہ وہ بہت عجیب عجیب ڈھنگ سے ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں ہم لوگوں کی محنت مزدوری کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر آپ لوگوں کی محنت رائگاں نہیں جاتی ہے آپ لوگ ایک محنت کرتے ہیں تو اس کا اس محنت کا جو ہے دینے والا بہت کچھ دیتا ہے اور لوگ اس محنت میں اجاگر ہو کر کے اپنی کامیابی کو حاصل کر کے اپنے بیوی بچوں کو دیکھ بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اپنی ساری زندگی کو یوں ہی کاٹ لیتے ہیں